जी नमस्ते जि'यां कि अस सारे आखदे कि असें गी गेम्सां खेढनी चाहिदी ते गेम्स खेढने कन्नै असें गी अंदरूनी शक्ति ते इक जेह्ड़ा अस जिस्सी अंग्रेजी च स्ट्रैस्स आखदे स्ट्रैस्स मतलब कि थकान जि'यां कि दिक्खेआ जंदा कि अज्ज दे जोआनें च लोग काफी व्यस्त न अपने गै मतलब ओह् दिनचर्या जे जीवन च उं'दे कोल टाइम नेईं रेहा दा समां निं रेहा दा अस आखी सकनें कि समां निं रेहा दा कुसै कोल कि ते समां एह् गल्ल ऐ कि समां बिलकुल निं ऐ ते उस समें चा जिल्लै समां निं रेहा छड़े कम्म छड़े कम्म जिसलै दिखचै छड़े कम्म ते उसदे बिच्च केह् ऐ कि उस थकान उस समें दे कम्मा दी थकान कोला बचने ताईं अस आखनें कि गेम्स जेह्ड़ी खेढां हैन ओह् खेढां साढ़े ताईं बड़ियां गै जरूरी खेढें कन्नै असें गी दिक्खो इक खुशी थ्होंदी थकान दूर होंदी अंदरूनी शक्ति औंदी एह् चीजां होंदियां ते तां में आखना चांह्दा कि असें गी जेह्ड़ी गेम्स हैन जेह्ड़ी खेढां न खेढनियां चाहि दियां कि दिक्खो इक मसाल दी गल्ल करना चाह्गा कि जेह्ड़ा पराना जमान्ना होंदा था उसलै लोक केईं गेमां खेढदे थे संतोलिया होई आ खिड्डू खेढना ब्हांटे खेढने बच्चें निक्के निक्के गेमां खेढदे ते उं'दे कन्नै केह् होंदा कि इ'यां बड़ा गै शैल इ'यां लगदा हा ऐंड उ'नें गी मनै दे भाव बड़े होंदे हे ते एह् गल्ल ऐ कि कुल मलाइयै में केह् आखना चांह्दा कि असें गी खेढना चाहिदा गेमां खेढना चाहि दियां असें गी बैट बाल खेढना चाहिदा असें गी शतरंज खेढनी चाहिदी असें गी फुटबाल खेढना चाहिदा असें गी संतोलिया खेढना चाहिदा असें गी ब्हांटे खेढने चाहिदे असें गी इट्टी डंडा खेढना चाहिदा असें गी गिल्ली डंडा खेढना चाहिदा पर दिक्खेआ जाए कि अज्ज दे जमान्ने च एह् गेमां छप्पी गेइयां जि'यां लब्भा दी निं ऐ इ'यो गल्ल ऐ कुल मिलाइयै में आखना चाह्न्नां कि गेम खेढो गेम बड़ी जरूरी ऐ